हलो सर नमस्ते जी हाँ क्या मेरी बात वाटिका होटल पर हो रही है हाँ सर जी सर मैं दीपा वंशकार बात कर रही हूँ जी सुहास वाड से हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कोई आधे घंटे पहले मैंने दो प्लेट भोजन की ओडर की थी जी सर जी मुझे वे कैंसिल करना है हाँ सर क्योंकि मेरी फ़्रेंड ने भोजन का अरेंजमेंट कहीं और से कर लिया है हाँ सर इसलिए क्या आप वे भोजन की प्लेट्स कैंसिल कर सकते हैं जी सर नहीं सर अगर आप वे भोजन की प्लेट्स भेजते हैं तो वह खाना बेस्ट चला जाएगा इसलिए मेरी आपसे रिक्वेश्ट है सर कि आप उस ऑडर को कैंसिल कर दें जी सर ओके सर धन्यवाद